प्रौद्योगिकी ने ट्रांसपोर्टेसन उद्योग की बहुत प्रकार से मदद की है क्योंकि बढ़ती तकनीकी के कारण हमारे ट्रांसपोर्टेसन धीरे से धीरे जल्द से जल्द आसान होते जा रहे हैं जो सफ़र हम पहले कई दिनों में पूरा करते थे अब हम उन्हें कुछ घंटो या कुछ मिनटों में कर लेते हैं यह केवल प्रौद्योगिकी का ही कारण है प्रौद्योगिकी ने बहुत सारे ऐसन वाहन वायुयान जैसे चीज़ों का आविष्कार किया जिसके द्वारा मनुष्य केवल पृथ्वी ही नहीं पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों और दूसरे अंतरिक्ष के जगहों पर भी जा सकता है जिससे बहुत सारी आसानी हुई